आं दाख्लै हाथायाव बायनाया दाबायानो बुथुवा मोजां नंनानै बायदोंमोन आङो गेदादा मोजां नङा फुराना गहां गहांसो न'आव लाबोनानै दाना मोजाङानो नङा फुरानाखान्दां माबायदि दाबा मोनथाय बियो आं मोजां मोनाखिसै लाबोबा लाबोनानै माबायदि दाबा जाखो